हैलो अरे भैया यह जो आपने मेरे को सीट दी है इसको मेरे को चेंज करना है नहीं नहीं कृष्णा चित्तोड़ा के नाम से बुक करी है हाँ हाँ हाँ हाँ यह क्यों करवानी है विंडो के पास है मेरेको हवा भी लग रही है इसलिए मेरे को थोड़ा चेंज करना है नहीं भैया आप ज़रा जल्दी करा देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा है ना आगे की सीट मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा मेरे को पीछे कन्फर्म नहीं लग रहा है आगे की सीट चाहिए भाई आगे की सीट चाहिए मेरे को हाँ चलो कब तक हो जाएगी आप ही बताइए देख लीजिए आप मैं थोड़ा वेट कर लूँगी नहीं कर के देखूँगी अगर करना अच्छा लगेगा तो ठीक है हाँ कर लूँगी ठीक है